पी टी ऊषा हिकु ॾाढी सुठी असांजी छोकिरी हुई जेकी ॾाढे ग़रीब परिवार सां हुई उन नंढाप खां एॾी ग़रीबी ॾिठी वॾी थी विहांउ थी विहांउ थियसि उन यो उन जो घोट उन खे छॾे वियो ॾाढी महिनत करे करे दौड़ में पंहिंजो हिसो वरितो ऐं वॾा वॾा पदक ॾाढा असांजे पीएम मुख्य मंत्री सां वॾा वॾा पदक जीती वॾा वॾा गोल्ड मेडल जीतिडी जीती ऐं नंढनि शहरनि में वॾन शहरनि में जेके जेके अंतर्राष्ट्रीय दौड़ियूं थियूं उन में डुकी उहा ऐं हिसो वरितईं पी टी ऊषा जेकी आहे ॾाढी असांजे देश जी सुठी माई आहे ऐं वॾा वॾा पदक शतक वॾा वॾा अंतर्राष्ट्रीय पुरुस्कार हुन खे मिलिया आहिनि इहा जेकी आहे इन ॾाढी वीचारीअ महिनत सां उन मुकाम ते पहुती ऐं अॼु जीअं असांजे देश जी ॾाढी वॾी खिलाड़ी आहे इहा अॼ बि ॾाढा वॾा सम्मान हिन खे मिलनि था गोल्ड मेडल वॾनि देशनि में वञी करे असांजे देश जो नालो कयईं हिन पी टी ऊषा ऐं असांजे देश खे गर्व आहे हिन जे मथां पी टी ऊषा जेकी आहे बचपन खां वठी करे ॾाढी ग़रीबी सां हली अॼु उन खे ॾाढे समाननि सां रही वई आहे ऐं उन जो घोट उन खे छॾे वियो तॾहिं बि उहो पंहिंजे होसले खे बुलंद करे ऐं ड्रुकंदी रही आख़िरि में पंहिंजी हुन वॾा वॾा शतक ऐं वॾा वॾा गोल्ड मेडल मिलिया उन खे पी टी ऊषा जेकी आहे हिकु ॾाढी समानिय खिलाड़ी आहे जेका असांजो देश जो नालो रोशन थी करे पी टी ऊषा जेकी आ अॼु देश विदेश में नालो करे वई आहे इंडिया जो पी टी ऊषा जेकी आहे पाण उहा ऑस्ट्रेलिया थाइलैंड केनेडा वॾा वॾा हुतां बि शतक हुतां बि मेडल खणी आई आहे असांजे देश लाइ पी टी ऊषा जेकी असां ई आहे छोकिहेरी जी आ इहा ॾाढी असांजे देश लाइ गौरव वारी छोकिरी आहे आहियो लाल कयो झूलेलाल